किछु एहन ऑनलाइन साइट अछि जकर उपयोग हमसभ प्रेरणा लेल करैत छी जेनाकि फेसबुक व्हाट्सएप आओरो आओरो बहुत सारा अछि जेना गूगल अछि तऽ हम अहाँकेँ व्हाट्सएप आ फेसबुकके बारेमे बताबय लेल चाहैत छी व्हाट्सएप हमरा बहुत ज्यादा उपयोगी लागल बिकॉज़ जे हमरा हम मैथिल छी तऽ हमरा मिथिलाक्षर सीखैके बहुत ज्यादा जिज्ञासा छले तऽ मिथिलाक्षर आब हम सीखू केना ककरो लग ओकर लिपि नहि छलै जे हम सिखतहुँ तऽ हमरा पता लागल जे नहि ऑनलाइन मिथिलाक्षर सिखायल जाइत छै तऽ हम अपन पता लागल तऽ हम ज्वाइन केलहुँ तऽ तीन महिनाके कोर्स ओहिमे हम केलहुँ मिथिलाक्षरमे आर ओ सभटा मोबाइलेपर होइत छले ऑनलाइन व्हाट्सएपपर पेपर आबैत छले व्हाट्सएपपर मतलब लिखैत छलहुँ कॉपीपर आ फेर पिक लऽ के ओकरा भेजैत छलियै तऽ ओहिसँ हम मिथिलाक्षर सिखलहुँ आओर ओहिमे हमरा नीक नम्बरो आयल लगभग हमरा नाइन्टी एइट परसेंट करीब हमरा नम्बर ओहिमे आएल जकर हम एखन तक सर्टिफिकेट नहि लेलहुँ हेँ हमरा कियाकि सिखबाक छले मेन तऽ हम सर्टिफिकेट नहि अथी केलहुँ हेँ आ फेसबुक फेसबुक एहन चीज छै ने ओहिमे अहाँकेँ अपन घर परिवार देश दुनिआँसँ अहाँ जुड़ि सकैत छी तऽ हमरा पहिले स्टोरीसभ लगबैत कनी हिचक होइत छले कि ककरो केहन लगतै कियाकि सबकेँ सभकिछु तऽ नीक नहि लगैत छै बट ओहीसँ हमरा प्रेरणा भेटल कि नहि ई जरूरी नहि छै जे ओ लोककेँ नीक लगबाक चाही एहन चीज किछु होयबाक चाही जे अहूँकेँ नीक लागय लोककेँ नीक लगै तऽ नीक बात लेकिन अहाँकेँ नीक लागय तऽ धीरे धीरे हम फेसबुकके स्टोरीसभ व्हाट्सएपपर स्टेटससभ लगबय लगलहुँ आ आब ओहीके तहत अथी से हमरामे बहुत ज्यादा बदलाव हम देख रहल छियै जे केकरा की लागैत छै हमरा ओ तऽ नहि पता यए लेकिन हमरा बहुत खुशी दैए